ہم ہم ہم لوگ مویسیی بھی پالتے ہیں اور مویسیی کا کھانا پینا پر اچھی طرح سے خیال کرتے ہیں مویس کو بخار آ جاتا ہے تو تو بدن کاپ ن شروع کر دیتے ہیں کبھی ناک سے پانی گرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم کو پتتا چل جاتا ہے کہ بخار آ گیا بیمار آ گیا بیمار پڑ گیا تو ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں دوائی بھی دیتے ہیں اس مویسیی کو سوئی بھی دیتے ہیں اب اس پر مویسیی مویثی پر بہت خیال کرتے ہیں گھاس گھاس ٹائملی کھلاتے ہیں گھر پیٹ گھاس کھلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں ٹائم سے ٹائم سے گھاس کھلاتے ہیں مویسیی بہت اچھا چیز ہے گائے پالتے ہیں گائے سے ہم ہم کو دودھ دودھ دیتی ہے اور گوبر بھی دیتا ہے گوبر سے ہم لوگ ج جلاوون کا کام کرتے ہیں گائے سے بہت فائدے فائدہ چیز ہے بکری بھی پالتے ہیں اور بکری سے بھی بہت فائدہ ہے بکرا بکروں کو بھی ناک سے پانی گرتا ہے پتتا چلتا کہ بخار آ گیا تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں سوئی دیتے ہیں تو تو علاج اچھی طرح سے کرتے ہیں تو سمجھ تو بخار ختم ہو جاتا ہے بکری سے بھی بہت فائدے ہیں بکری سے بکرا ہوتا ہے بکرا سے بھی سے بکرا بہت قیمتی دام میں بکتا ہے پچیس ت تیس ہزار پچاس تیس چالیس ہزار روپیہ میں بکتا ہے ہم لوگ بکرا بھی پالتے ہیں مویشی گائے گائے بھی پالتے ہیں اور یہی سب ہے ہم لوگ گائے سے بھی بہت فائدہ ہوتے ہیں گائے ہم لوگ مویثی سے پالتے ہیں اور اس کا گھر بھی اچھی طرح سے بناتے ہیں